مذہب کا مطالعہ اسکول میں تو اکثر و بیشتر نہیں ہوتا ہے ہاں کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جہاں اسکول کے نصاب میں اسلامیات بھی داخل ہوتی ہیں تو اس طرح مذہب کا مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اسی طرح میں بھی جس مدرسے کا طالب علم ہوں اور میں جہاں پڑھ رہا ہوں وہ ادارہ ایک دینی ادارہ ہے وہاں پر مذہبی تعلیم مکمل طور پر دی جاتی ہے اور اس ادارے کا جو نصاب ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک مکمل مذہبی نصاب ہے جہاں ہمارے پیارے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے یعنی قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس لیے ہم وہاں پر اپنے نصاب میں دینی مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس تعلیم نے بہت حد تک میرے نظریے کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کیا ہے ایک بہترین انسان بنانے میں مذہب کے مطالعے کا اہم رول ہوتا ہے انسان مذہب کے مطالعے سے سیکھتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے